हाँ हमारी हिन्दी भाषा ही हमारी पहचान है हिन्दी भाषा और संस्कृति को हमारी पहचान बनाया है हम लोगों ने संस्कृति हमारा वेशभूषा को भूषा है जिससे हमें पहचाना जाता है कि ये उस संस्कृति से बिलॉंग करता है इसलिए संस्कृति हमारी ही पहचान है भाषा हमारी हिन्दी है सरल है सबके लिए समझ में आती है फिर भी लोग कुछ सब कुछ समझ पाते समझा पाते है समझ पाते है इसलिए हमारी संस्कृति भी हमारी पहचान है